बहुत ऐसे किसान हैं जो कि अपना ट्रैक्टर रखे हुए हैं खेती बाड़ी करवा लेते हैं करते हैं जो मजदूर रहता है बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास ट्रक्टर नहीं है तो दूसरे को जिसको ट्रक्टर जिसके पास में है उससे लेकर के खेती बाड़ी जोतवाते हैं बुनवाते हैं करवाते हैं कुछ ऐसे भी किसान हैं जो की बोरिंग सबके पास में है तो मसीन दूसरे का लेकर के दूसरे पाइप जोड़ करके खेत में डाल देके के उसके बाद उस पानी को सिंचाई करते हैं सिंचाई करते अपना खेती को गेहूँ को मक्का को सबको जो है सिंचाई करते हैं काटने के टाइम में किसी के पास जो है जो मजदूर से कटवा लेते ऐसा भी मजदूर किसान हैं कुछ ऐसा भी हैं जो अपने से काट लेते हैं जो जिसके घर में जो जैसा है आदमी करने वाला ओइसा करता है और बहुत सारे ऐसे हैं जो मसीन आजकल जो चल गया है ऐसा वाला गेहूँ काटने वाला उससे कटवा लेते हैं और हमारे गाँव में ऐसा भी है जो कि मजदूर से कटवाते हैं गेहूँ बोझ बनवाते हैं एक जगह जमा करवाते हैं उसके बाद फिर मजदूर ही उस चीज को दमाही करते हैं ट्रकटर से थ्रेसर से ऐसा होता है कुछ ऐसे भी हैं जो की जिसके जिसके पास नहीं है ट्रैक्टर तो खेत खेत पर जा करके सब ही आदमी को एक दूसरे को दमाही करते हैं और भूसा खेत में ही छोड़ देते हैं गिरे अनाज को घर ले आते हैं उसके बाद फिर जा करके भूसा को ट्रकटर से उगवाते हैं जब सब जगह अपना हो जाता है दर दमाही कर लेते हैं उसके बाद ऐसा ही होता है खेती बाड़ी में एक दूसरे से संबंध रखना पड़ता है अगर नहीं रखेंगे बोरिंग वाले से संबंध तो कल हमारे खेत में सिंचाई नहीं होगा अगर ट्रैक्टर वाले से संबंध नहीं रखेंगे तो हमारे खेत में जोताई नहीं होगा तो इस ले करके जो है एक दूसरे से संबंध रखना पड़ता है मजदूर से संबंध रखना पड़ता है हर समय पर कमाना है कुदाल देना है उसके बाद खुरपी देना है उसके बाद काटना है दमाही करना है सारा सिस्टम जो है एक दूसरे से संबंध रखना पड़ता है तब चलता है गाँव में किसानी और अपने आप में सब मिलजुल करके रहना पड़ता है